हेलो बोलिए हम बिहार से बोल रहें मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले से बोलिए अच्छे बोलिए अच्छे हैं

अच्छे बोलिए ली कम्प्लेन स कम्प्लेन करना है आपको सिम बंद कराना है सिम के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा तो कार्ड खाता नंबर का सबका ज़ेरॉक्स सब लेकर आइएगा हम सिम बंद कर देंगे वह कैसा आदमी था उसको थोड़ा सा भी आपके पास पहचान है ठीक है हम उस पर ध्यान ठीक है हम उस पर ध्यान देंगे उसे उसका करेंगे खोजेंगे उसको जो कौन आदमी है क्या है हम उस पर करेंगे आस पास और को भेज के हम कम्प्लेन आप लिख रहें हैं ठीक है हम ध्यान देंगे हम लोग तो इसी सुरक्षा के लिए हम लोग रहते हैं कि किसी का कोई घटना ना हो किसी का कुछ ग़लत काम ना हो

ठीक है ठीक है आप आधार कार्ड का नंबर दे दीजिएगा हम बंद फ़ोटो हम बंद करवा देंगे

ठीक है हम कोशिश करेंगे उस आदमी को ढूँढने की करने का हम अब कंप्लेन लिखवाए हैं तो हम उसको खोजेंगे हम देखेंगे पकड़ा गया तो हम ज़रूर आपके सहयोग के लिए हम लोग आए हैं ठीक है ठीक है हम लोग ध्यान देंगे हम लोग इसी सहयोग के लिए ना यहाँ पर रोड पर रहते हैं दिन रात ये किसी का किसी का ग़लत काम ना हो कोई ग़लत काम ना करे इसी सहयोग के लिए ना हाँ हाँ ठीक है ठीक हाँ ठीक है हम ध्यान देंगे हाँ हाँ हाँ रहते हैं एक दो लबड़े लुच्चे सब रहते हैं रोड पर ठीक है ठीक है हम आपकी लिख ले रहे हैं सब चीज़ हम आपका ठीक है ठीक है ठीक रखिए हम देख रहे हैं